میں اپنے موبائل پر کافی میڈیا کنزیوم کرتا ہوں میں زیادہ تر این ڈی ٹی وی دوردرشن اور بی بی سی اور انٹر نیشنل چینلز میں الجزیرہ اور سی این این ٹی وی کو کافی فالو کرتا ہوں این ڈی ٹی وی اور دوردرشن سے مجھے دیش کی کافی خبریں ملتی رہتی ہیں اور الجزیرہ اور سی این این وغیرہ سے مجھے انٹر نیشنل نیوز کافی مل جاتی ہیں تو میں میڈیا کافی کنزیوم کرتا ہوں